ग्रामीण और शहरी शिक्षण परिधि में बस यही डिफ्रेंस है कि ग्रामीण में हम लोग टीचर से घुल मिल ज़्यादा सकते हैं वो हम लोग गाँव के ही होते हैं तो उनके साथ घुलना मिलना बहुत ही अच्छा होता तो वो लोग अच्छा से पढ़ा देते हैं और सब कुछ फ्री में ही चलता है ग्रामीण में प्राइवेट इस्कूल तो है नहीं तो यहाँ पे हमारे यहाँ के लोग ही पढ़ाते हैं हम लोग को अच्छा से पढ़ाई करवा देते हैं वो लोग और शहरी में ये होता है कि हम लोग ना जानते हैं शिक्षक से तो इसीलिए जो हैना इसमें बहुत डिफिकल्टी होता है पहली बार जाना और शिक्षक से बात करना वैसे धीरे धीरे करके ये डिफिकल्टी दूर हो जाता है तो हम लोग शहर में भी अच्छे से शिक्षक से बात कर लेते हैं और अच्छे से उनसे क्वोश्चन पूछ लेते हैं और समझ लेते हैं उनका पढ़ाई तो ग्रामीण और शहरी शिक्षक परिधि में बस यही डिफ्रेंस है कि हम लोग को ग्रामीण में घुल मिलना ज़्यादा होता है और शहर में कम होता है वैसे शहर में भी धीरे धीरे घुल मिलना हो जाता है और ग्रामीण में कम पढ़ाई होता है अच्छा से और शहर में शहरी में ज़्यादा पैसा दे के ज़्यादा पढ़ाई होता है ग्रामीण में हम लोग पैसा दे के प्राइवेट इस्कूल अब बनने लगा है शहर गाँव में भी तो ग्रामीण में भी हम लोग वैसे ही पैसा दे के पढ़ सकते हैं तो वो भी घुल मिलना ही टीचर के साथ होता है उनके अपने होते हैना टीचर और शहर में दूसरे होते हैं पता नहीं कौन होएंगे उनके साथ थोड़ा टाइम लगता है घुलना मिलना में और उनसे भी पैसा दे के ही पढ़ाई होता है प्राइवेट इस्कूल में तो उनके साथ भी सेम ही पढ़ाई होता है और शहर में में बहुत बहुत अलग अलग पढ़ाई होता है जो जौथ होता है और ग्रामीण में एक ही होता है